میں نے اپنی پوری زندگی میں بہت سارے پل دیکھے اچھے بھی برے بھی لیکن کچھ پل ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور میں اپنے زندگی کے اچھے پلوں کے لیے اچھی ہی شروعات کرتی ہوں جب بھی میں کچھ اچھا بڑا کام کرنے جاتی ہوں تو میں پہلے نماز پڑھتی ہوں اللہ سے دعا مانگتی ہوں پھر میں اس کام کو کرنا شروع کرتی ہوں اس سے مجھے بہت اچھی شروعات ہوتی ہے اور مجھے اس کام کو کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور مجھے اس کام کو کرنے کے لیے پھر بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اس لیے میں اپنی شروعات کسی بھی کام کی شروعات نماز سے کرتی ہوں اور دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اس چیز سے ہمیں بہت آگے کے لیے بڑھاوا ملتا ہے اور یہ چیز ہماری زندگی کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اچھی ہے میں اپنے ہر اچھے پل کو کسی کو بھی بتاتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اپنے ہر اچھے پل کے لیے ہر اچھے کام کے لیے نماز سے ہی شروع کرتی ہوں